सोलोंथाइया जोंनि मोनसे गोनांथार आगजु जाय सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो गोबां आयदाफोरखौहाय सोलोंनो हायो दा थिग बेबायदिनो जोंनि हारिमुनि फारसे साननो थाङोब्ला गोदोनि हारिमुआरि हुदाफोर आरो दानि बैगियानिक दिननि हारिमुआरि हुदाफोर गोबां सोलाय सोल' जानायखौ जों नुनो हायो गोदोहाय जोंनि गेजेराव माखासे सोलोंथाइ गैयैनि थाखाय हारिमुआरि हुदाफोरा गुबुन रोखोमनिमोन जेरै जोंनि हारिमुआव गोदो गोबां समाजारि माखासे खामानियावहाय जोङो लोंनाय जानाय माखासे खामानि आरो गुबुना गुबुननि मेगन नोजोर बेफोरबायदि गोबां हुदाफोरखौहाय जोङो नुयोमोन धोरोम फालिनायनि बेलायावबो जोंनि गेजेराव गोबां जानाय लोंनाय आरो जे खामानिखौ जों मावथावा बेफोर खामानिया जोंनि गेजेराव फैयो नाथाय दिनै सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंनि बे हारिमुआरि माखासे हुदाफोरा सोलायबोनो हमबाय सोलोंथाइ मोननायजों लोगोसे आरो सुबुंफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे जोंनि माखासे गोदोनि हारिमुआरि हुदाफोरा गोबां रोखोमै सोलायबाय साननो थाङोब्ला गोदोनि दिनावहाय जोंनि गेजेराव धोरोम सिबिनायनि बेलायाव गोबां बेले बेजे जों नुनो थाङोमोन नाथाय जोंनि गेजेराव ब्रह्म धोरोम जाय राजा राम महन राइनि धोरोमखौहाय जोंनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्ममोनहा जोंनि गेजेराव लाबोनानै गोबां सोलायनायनि बेबस्थाखौहाय एबा गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों थिग बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव जानाय लोंनायनि बेलायावबो जोङो गोदोनि जानाय लोंनाय बेजों रुजुयोब्ला दानि सोलोंथाइ लानानै जोंनि जानाय लोंनाया गोबां सोलाय बोबाय आरो जों साबसिन जोङो राहाफोरखौहाय जों मोनफैनो हाबाय थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेराव माखासे हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय आयदायावबो जोङो गोदोनि जायनोखि हारिमु दिन्थिफुंनाय बेफोरखौ जोङो सोलोंथाइ लानानै एबा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो गोबां रोखोमनि जों फोसाबनो हाबाय गोदोनि माखासे सोलोंथाइखौ जोङो गुबुन मोनसे सोलायनायनि गेजेरजों महर होनानै जोङो जोंनि हारिमुआरि आयदाफोरखौहाय एबा हारिमुआरि हुदाफोरखौहाय जों गोबां सोलायबोनो जों हाबोदों जोंनि गेजेराव जोङो जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव साननाय हनाय जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव जोङो गावजों गाव गोरोबनो हानाय गुबुन सुबुंफोरजों बा गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों जों गोरोबनो हानाय जों माखासे गोदोनि हारिमुआरि हुदाफोरखौहाय जोङो दिनै सोलायफैनो हाबाय